हैलो हाँ बोलिए अच्छा आप कहाँ से बोल रहे हैं माने आपको पता नहीं है माने आप नहीं जानते हैं तो हम बता देना चाहते हैं कि बेगूसराय में पिछले पाँच साल में बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है आप बेगूसराय कभी इन्ट्री किए चाहें खगड़िया से कीजिए चाहें बरुनी से कीजिए आप देखिएगा कि एक दम चकाचक रोड चकाचक ओवर फ्लाइ दिखेगा गंगा नदी पर जो सिमडिया पूल था उसके दोनों बग़ल पूल बनाया है बहुत भव्य तरीक़ा से पूल बन रहा है यहाँ देखिए पेप्सी प्लांट बैठा है रोज़गार के बहुत बढ़िया सो जो है अवसर प्राप्त हुआ है रिफाइनरी थर्मल फर्टिलाइजर सब अपने अपने जो है सो काम पर सब चालू हो गया है लाइट बिजली किसान की भी व्यवस्था थोड़ा सुधरित हुआ है पहले की अपेक्षा यहाँ भी जो है हर ढंग की सुविधा उपलब्ध है बेगूसराय में शिक्षा के मामले में तो पूछिए मत शिक्षा में तो विकास शिक्षा और स्वास्थ्य में बेगूसराय की टक्कर में भी ब बिहार में कोई ज़िला नहीं है शिक्षा में देखिए आप हर माने तरह तरह के स्कूल कोचिंग स्कू कॉलेज सब खुल रहे हैं हॉस्पिटल में तो आप बेगूसराय के बारे में तो पूछिए मत बेगूसराय में सबसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल हर ढंग का मशीन यहाँ मॉल वग़ैरह और बेगूसराय में क्या विकास देखना चाहते हैं आप रोड बिल्कुल चकाचक है रोड पर आप जो है उससे पूछिए मत रोड पर ऐसे चलिएगा जैसे लगेगा बस अब कहीं सोए हुए हैं तनियो कोई जड़ कुमकुम ने तो हर गली हर गाँव हर शहर मोहल्ला जहाँ भी रोड जाता है सब जगह रोड चकाचक रोड पर शिकायत नहीं हाँ हाँ हर विषय पर आप कौन कौन विषय पढ़ना चाहते हैं इत बेगूसराय में सब कुछ सब कुछ यहाँ तक यहाँ जो है ना अब सिविल जो है सर्विस में तैयारी होता है अब बेगूसराय में सेल्फ डिपेंड हाँ डिफेन्स की भी तैयारी होती है मेडिकल तक तैयारी बेगूसराय में हो रहा है अब तो देखिए कुछ समय में उन मेडिकल कॉलेज भी खोल रहा है बेगूसराय में बेगूसराय बेगूसराय नहीं रहा है यहाँ जाइएगा ना तो बेगूसराय से बरौनी तरफ़ जाइएगा जीरोमाइ की तरफ़ हाँ तो पॉलिटेक्निक कॉलेज था ना उधे दिनकर कॉलेज खुल रहा है मेडिकल कॉलेज और बताइए बेगूसराय के बारे में सॉरी बेगूसराय के बारे में और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं बेगूसराय मौसम पहले ठंडा था अभी गर्मी आ गई है अब हाँ पहले ठंडी नहीं थी नहीं नहीं गर्मी गर्मी थोड़ा बढ़ी गई स्वभाविक है बग़ल में फैक्टरी है इतना पॉप्युलेसन है तो स्वभाविक है गर्मी तो बढ़ेगी क्योंकि प्रदूषण होगा तो बेगूसराय में गर्मी तो ऑटोमैटिक बढ़ेगी ठीक हाँ गर्मी से थोड़ी परेशानी होती है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है झेल लेंगे गर्मी भी